भारत में हैल्थ केयर सभिनिन खां सुठो आहे भारत में किथां किथां खां माण्हू पंहिंजो इलाजु कराइण ईंदा आहिनि जीअं कोविड आयो हुयो हुन टाइम ते भारत पूरे पूरो प्रूफ कयो हुयईं की उहा हर कंहिं हिसाब सां हर हिक चुनौतीअ खे पार पुॼी सघे थो ऐं वॾी वॾी सिविलूं आहिनि हॉस्पिटलूं आहिनि हॉस्पिटल में सुठो स्टाफ बि आहे साफ़ु सफ़ाई सुठी आहे हर हिक क़िस्म खे हर हिक बीमारी जूं वॾियूं वॾियूं मशीनियूं आहिनि हिते भारत में हर हिक बीमारीअ जो इलाज बि आहे हिन किथां किथां खां माण्हू हिते ईंदा आहिनि जीअं की भारत में गुजरात में अहमदाबाद में सभिनि खां वॾी सिविल हॉस्पिटल आहे उहा सॼे व्लड में ॿिए नंबर ते ईंदी आहे हुते हर हिक बीमारीअ जो इलाजु आहे टी बी कैंसर एड्स आहे हर हिक वॾी बीमारीनि जो इलाजु हिते आहे साफ़ु सफ़ाई बि जाम सुठी आहे हिते हेॾियूं हर हिक राज्य में हर हिक राज्य में पंहिंजी पंहिंजी सिविल आहे हुते बि हर हिक ॻाल्हि जी सुविधा सुठी आहे हर हिक साफ़ु सफ़ाई सुठी आहे खाली अॻु जे हिक शइ जी ज़रूरत हुजे त उहो आहिनि डॉक्टर पेशंट जाम आहिनि हुते पेशंट इलाही आहिनि पर हर हिक पेशंट सां हिकु डॉक्टर नथो थी सघे डॉक्टरनि जी कमी आहे खाली हिते भारत में ॿी हर हिक ॻाल्हि जी फैसिलिटी सुठी आहे गोरियूं दवाऊं बि सुठियूं आहिनि कंहिं ॻाल्हि जी कमी कान थींदी आहे तकलीफ़ कान थींदी आहे स्टाफ खड़े पॻु बीठो हूंदो आहे कोविड जहिड़ी बीमारी सां बि असांजो इंडिया हिते हर हिक तकलीफ़ खे हुते पार पुॼाए वियो हुयो दिक़त कान थी वियो हुन टाइम ते बि वैक्सीनेशन सुठे नमूने सां लॻी वयूं हुयूं हेॾी वॾी बीमारीअ खे बि भारत चुनौती ॾेई वेठो हुयो साम्हूं हुन चुनौतीअ खे बि पार पुॼाईंअ